करौली ज़िले को सुधारने विकास के लिए पॉलिटिक्स से सुधर जाए और आर्थिक स्थितियाँ जैसे खेती बाड़ी का सामाजिक पर्यावरण पॉल्यूशन वो भी है पॉल्यूशन सुधर कम होगा तो पर्यावरण भी अच्छा रहेगा वातावरण ठीक रहेगा वातावरण अच्छा रहेगा तो लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो लोग खेती बाड़ी अच्छी करेंगे अच्छी खेती बाड़ी करेंगे तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा खेती बाड़ी में ध्यान भी अच्छा रहेगा इस बुनियाद आर्थिक और सामाजिक ढाँ सामाजिक में लोग अच्छा प्यार प्रेम से रहेंगे अच्छे तरीके से रहेंगे तो उनमें मुठभेड़ भी नहीं होगी और सिफ़ारिशें सुधार भी हो जाएगा और उनमें सिफारिश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और कोर्ट कचहरी भी नहीं जाएंगे